ہر ہمیشہ انسان کو ایک ہی ساتھ کھانا چاہیے کیونکہ جتنے بھی سارے لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور میں اکیلا میں اپنی بات کرتا ہوں میں اکیلا کبھی نہیں میں کھاتا ہوں کیونکہ اکیلا کھانا مجھے پسند نہیں ہے میں جلسہ وغیرہ جیسے مدرسہ وغیرہ میں جلسہ ہوتا ہے مسجد وغیرہ میں جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بھی فیسٹیول ہو جیسے عید جیسے بقرعید اور بھی کوئی بھی فیسٹیول ہو جو رمضان وغیرہ ابھی ابھی چل رہا ہے ہمارا رمضان چل رہا ہے تو اس فیسٹیول میں بھی ہم لوگ افطار وغیرہ جو ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک ہی ساتھ کرتے ہیں ایک ساتھ کرنے میں کیا ہوتا ہے ایک ساتھ کرنے میں مزہ آتا ہے ایک ساتھ کرنے میں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اسی لیے ہم لوگ ایک ساتھ کرتے ہیں افطار وغیرہ اور بھی ہر ہر لوگوں کو چاہیے کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے ہر لوگوں کو چاہیے ایک ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے سے محبت جگتا ہے آپس میں محبت ہوتا ہے اور جب وہ ہر انسان جب آپس میں محبت کرے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپس میں محبت کرنے والا انسان ہر ہمیشہ خوش رہتا ہے اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ایک ساتھ کھانا کھائے بیٹھ کر کے اور جیسے میں اپنے فرینڈ کو جب بھی انوائٹ کرتا ہوں کسی شادی وغیرہ کے موقع پر تو میں ان کو بلاتا ہوں اور ہم ہمارے بہت سارے نان مسلم ہمارے فرینڈس ہیں اور بہت سارے مسلم فرینڈس ہیں لیکن ہم لوگوں کے اندر میں کچھ بھی ویر نہیں ہے مطلب کچھ بھی ڈسٹینس نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب انسان ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں